हाँ नमस्ते तो आप शॉप पर आइए हाँ हाँ कौन सा वाला फूल चाहिए हाँ हाँ गुलाब का फूल है और आम का पेड़ है हर चीज़ का गुलाब पचास रुपया क्या नहीं नहीं नहीं नहीं ग्यारह तो होगा कितना लेना है ज़्यादा बताइए कौन कौन सा चाहिए पाँच सौ रुपये का एक टे ज़्यादा लेंगी तो कर देंगे कम करेंगे चार सो हाँ इससे कम नहीं होगा गेंदा गुलाब का जो क्या चीज़ गेंदा गुलाब है अलग अलग है

बीस रुपये हाँ नहीं नहीं इसमें का नहीं हो पाएगा एक दो रुपया हो सकता है हाँ

नमस्ते